हमनें अभी नए साल के उपलक्ष्य में एक गुलाबी कुर्ती खरीदी जिसकी कीमत सात सौ रुपए थी जो कि हमने जबलपुर के गंजीपुरा मार्केट के एक दुकान से खरीदी थी जहां हम गए थे तो हमने बहुत सारी कुर्तियाँ देखी जिसमें से हमें कोई कुर्ती पसंद नहीं आई फिर हम एक दुकान गए जो गंजीपुरा के मेन रास्ते में पड़ती है वहाँ हमने जा के बहुत सारी कुर्तियाँ देखी अनेक अनेक रंगों की अनेक अनेक प्रकार की जिसमें से हमें कोई कुर्ती पसंद नहीं आई फिर हमने ये गुलाबी कुर्ती देखी जो कि कॉटन की है और पहनने में भी बहुत अच्छी लग रही है बिल्कुल बिल्कुल कोई डिज़ाइन नहीं है सिर्फ बिल्कुल साफ सुथरी सिंगल पीस सिंगल कलर की ये कुर्ती है जो कि बहुत प्यारी है जो पहनने के बाद ऐसी लग रही है कि हमारे लिए ही बनी है जो कि हमने खरीद ली अब हमने उसको पहना पहन के देखा तो वो बहुत सुंदर लग रही थी फिर हमने दो तीन फोटो भी क्लिक कर ली जो कि हम अपलोड करने के लिए करते रहते हैं फिर बहुत सारे दोस्तों ने भी हमसे पूछा कि कहाँ से ली कहाँ से ली कहाँ से ली कितने की ली फिर हमने उनको बताया कहाँ से लिया कितने की लिया तो उन्होंने माना ही नहीं कि वो सात सौ रुपए की है उनको लगा कि वो हजार रुपए की है अब उन्हें कौन बताए कि वो सस्ती थी हमने ले ली हमने पहनी हमारे ऊपर अच्छी लगी अब पता नहीं कब हम दोबारा ऐसी कुर्ती खरीदेंगे क्योंकि ऐसी कुर्तियाँ बहुत कम मिलती है बज़ार में जो पहनने के बाद अच्छी दिखे और सस्ती मिल जाए सस्ते कपड़े भी कई बार बहुत अच्छे हो जाते हैं जैसे कि ये कुर्ती कुर्तियाँ बनती बहुत सारी हैं लेकिन पसंद बहुत कम आती है उसमें भी बहुत भांति भांति कलर के कलर होते हैं डिज़ाइन्स होती हैं जो हर किसी को अलग अलग तरह की पसंद आती है हमें जैसे ये पसंद आई तो हमने ले लिया इसको हमने जीन्स के साथ पहना था जो बहुत सुन्दर लग रही थी और हमने इसमें सफ़ेद कलर का दुपट्टा भी लिया था गुलाबी कलर के साथ सफ़ेद दुपट्टा बहुत अच्छा लग रहा था हमारे ऊपर और इसमें हमने सफ़ेद जीन्स भी पहना था जो कि बहुत बहुत बहुत सुंदर लग रहा था ऐसा हमको सबने कहा अब पता नहीं अच्छा लग रहा था कि नहीं लग रहा था बट ये कुर्ती बहुत अच्छी थी धन्यवाद